आं संनायाथ' आंनि मोनसे उन्दै समनिफ्रायनो हबिखा आरो आं संनायाव दिनैसिमबो देरनायाव देरनायसिम आङो माने संगासिनो आरो संनो दासिमबो आङो मोजां मोनो संनायाव आंनि बिमा बिफा बा नख'रनि मानसिफोरा आंखौ गोबारैनो मदद खालामो बा आंनि संनायखौ बाखनायो गोथाव जादों बा दिनै नों संदो नोंनि संनाय जानो लुबैदों बेबायदि बुङो बिदियाव आंहाबो गोसो जानानै आं सङो इसिं न'वाव हाबनानै सङो आरो जेसे हायो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मोजां बा गोथाव खालामनो आङो गोथाव खालामना जाहोनो आङो नाजायो दा बिदिनो आङो संनाया जा आंनि हबिमोन आङो बेखो प्रफेसन लेबेलाव लांनो नागिरदोंमोन किन्तु नाथाय बियो जाफुंहैनो हायासै नाथाय थेवब्लाबो आङो दिनैसिम बे संनाय एबा संनो लुबैनाय हुदा बेखौ आं दिनैसिम नागारा बा बेयो आंनि थैजासिम थांगोन आरो आं बेखौ लांबाय थागोन संनाया ओरैबायदि मोनसे हबि बा प्रफेसन बेयो गासैनिबो थाखाय

गासिनि थाखायबो मोजां नङाबो जानो हानाय किन्तु बेखौ आं सानो आंनि थाखाय मोजां आरो बे संनाय खुरनाय खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन आरो आंहा बेयाव गोजोननाय मोनो